काणकोण हो तालुको जो आसा ह्या तालुक्यांत एक तर सह्याद्रिचे ऑफशूट्स डोंगर आनीक दोंगराक चड करून शेती मदलीं भागांकय शेती आनीक मागीर दर्या देगेवयलो जो वाठार आसा त्या वाठारांत दर्याचेर आदारिल्ल्यो उद्योग मच्छिमारी सारकें हे मुख्य धंदे पूण शेतकी वेवसाय आनी मच्छमारी वेवसाय हे काणकोणचें अशें मूळ धंदे जाल्यारय आज काणकोणची जे बेकार युवक आसात शिकिल्ले तांकां नोकरेची संदी ना ताका लागून हांगा इंन्डस्ट्रियल इस्टेट श्रीस्थळ इन्डस्ट्रीयल डेव्हलोपमेंन्ट कॉर्पोरेशनांन सुरू केल्ली आनीक थंय उद्योग बऱ्याच तरुणांक मेळिल्ले पूण आज त्या इंन्डस्ट्रियल इश्टेटिची आवतिकाय इतली बाद जाल्या की ती कितलिशीं य़ुनिट्स आशिल्लींं शेंकड्यांनी भुरगीं थंय कामांक वतालीं पूण आज थंय ते सीख युनीट जालां आनीक थंय चार पांच युनीट्स चलतात आनीक रोजगाराची संदी काणकोणाक ना काणकोणाक वास्तवीक रोजगारांची संदी आतां ही नवीन तयार जाल्या ती म्हळ्यार टुरिजम ह्या टुरिजमां मदी कांय आमच्यो ज्यो हे आसात वेगळ्यो दर्यायावयल्यो ग्लायडींग धरयां किंवां बोटिंग धरयां सी फॉर इतर दर्याक दर्यातलें जे खेळ आसात ताका व्हॉटर स्पॉर्ट्स म्हणटात तें व्हॉटर स्पॉर्ट्स आनी तळपण आनी गालजिबाग न्हंयच्यातले इंन्टरकॉर्सच्यो प्रिजर्व बारीक बारीक ज्यो केनाय व्हड्यो आसात मोटर बोट्स त्यो पळोवन थोडेशे लोक आपले हाली जोडटात पूण तो थोडोच लोक शेक्स तयार जाल्ल्यात त्या शेकांकय बी कांय लोक काम करून आपलें पोट भरतात आनीक थोडोसो आर्थीक लाभ घेतात तरी आसतना आजुनी काणकोणाक एक नवो पोलुशन फ्री आशिल्लो एखादो उद्योग येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता